हम छठि छठि पावनिके अवसर पर गाम आयल छी ओकर जे महत्व छै ओहि पर अहाँ से बुझऽ चाहै छी मुदा ओ बुझै से पहिने हमरा ई कहू जे एक टा प्रसाद हमरा सबके भेटैए खाइ छी ओ बारहोँ महीनामे एक्के दिन भेटैए भुसबा छठिमे छठिमे भुसबा प्रसादक बड़ महत्व छै भुसबा केना बनबै छियै अहाँ सब पहिने हमरा एहि पर अहाँ कहु

हुँ आ बड़ सुआदिष्ट खाएमे बहुत नीक लगैए आओर छठिमे ओकर गीत सब सेहो बड़ नीक लगैए हमरा सुनैमे कोनो गीतके एक एक मिनट की सुना सकब जे हमरा बड्ड नीक लगैए सुर कहियो एक टा कोनो